हेलो जी हाँ नमस्ते बोलिए आप कौन हाँ जी बोलिए अच्छा जी तो फिर आप रूम में रूम की चौड़ाई और वो सब बता दीजिए तो आपको किचन हॉल और जी तो मैं आपको व्हाट्सएप पर इन सब की डिज़ाइन सैंपल भेज दूँगी तो आप एक बार देख लीजिएगा और बाक़ी एक बार आप ऑफिस आ जाइएगा तो फिर सामने बैठ कर सब कुछ बातचीत हो जाएगी हाँ मैं आपको अभी व्हाट्सएप पर सारे डिज़ाइन भेज दूँगी आप उन में से फाइनल कर के बस ले आइएगा फिर यहाँ पर आ कर डिस्कस कर लेंगे की क्या कितना पैकेज यहाँ पर तो उस हिसाब से अपन देख लेंगे हाँ आप आ सकते हैं कभी भी कल दस के बाद दस तो छः के बीच आप कभी भी आ जाइए जी जी

जी जी ठीक है